गोबां सुबुंफोरानो फरायनाय जोबोब्ला गोबां सोरबा साख्रि मावो सोरबा आबादारि मावनानै जायो सोरबा बिदिनो लेबार फोर मावनानै जायो बेफोरबायदि गोबाङानो साख्रि मोनजोबा बेफोर बायदिनि थाखायनो फरायखांनायनि उनावहाय आबादफोर मावनानै जायो सोरबा सोरबा लेबार फोर बिदिनो मावनानै जायो गामिफ्राव मावाबाबो गुबुन जायगाफ्राव मावहैयो लेखा फरायखांनायनि उनावहाय जायफोरा सा इन्टारभिउ फोर होयो साख्रिनि थाखाय एफ्लाइ खालामो बेफोरबायदि सुबुंफ्रा साख्रियाव मोननाय जायो आंबो दिनै लेखा फरायखांनायनि उनावहाय बिदिनो मास्टार मावनानै गथ' गथ'फोरखौ फोरोंनो सान्दों बिदिनो गभारमेन्ट जब मोनाब्लाबो प्राइभेट आवनो फोरोंनो बेफोरबायदि सानदों गोबाङानो लेखा फरायनानै साख्रि मोनजोबा लेखाखौ गियान आरजिनो थाखायसो फरायनाय जायो गोबाङानो जे लेखा फरायबा साख्रि मोनजोबो बे नङा लेखाखौहाय बयबो सुबुङानो गावबा गाव गियान आरजिनानै लानो थाखायसो समाजाव मान मोननो थाखाय फरायनाय जायो लेखा फरायै सुबुंफ्रा जेरै समाजाव मान मोना बेफोरबायदिनि थाखाय दिनै गोबां सुबुंफोरानो साख्रि मोनाबाबो लेखाखौ फरायो लेखा फरायखांनायनि उनावहाय बिसोरो साख्रि मोनाबाबो बिजनेस फोर मावनानै जायो गोबां आबादारि गोबां आबादारिफोरा जेनबा हाफोर थायोब्ला गोबां आबादफोर मावनानै बिजनेस मावनानै जायो बेफोरबायदि फारफ्रोमबो बिथिङावनो मावनानै जानाय मानाय गासैबो गासैबो सुबुङानो एखे नंजोबा बिनिखायनो सोरबा साख्रि मोनो सोरबाया साख्रि मोना फरायनायजों लोगोसे बेबायदि थाङो गोबां सुबुंफ्रानो फरायबाबो साख्रि मोननाय जाया बिनि थाखायनो फरायखांनायनि उनावहाय लेबार मावनानै जानांगौ जायो बिदिनो आबादफोर मावनानै जानाय जायो सोरबा सोरबा ओरैनो थायो बेफोबायदि जायो